दिक्खो मै इक पेंट लैती ही आनलाइन अज्जकल आनलाइन चले दा ते बड़ी शैल निकली ही मतलब इ'यां मिगी लग्गेआ हा शैल नी निकलग लेकिन बड़ी शैल निकली मिगी ओह् लेइयै इयां चार पंज म्हीने होई गे लेदे लेकिन मेरा मतलब इ'यां पैह्ली चीज़ लैती ही मै लेकिन मिगी शैल लग्गी इ'यां मतलब निकलियै दो शैल निकली इयां ना बुर आई ना किश इ'यां मै धोती बड़ी बार ना रंग गेआ ना कुछ शैल निकली अवा ते लैनी चाहिदी इ'यां बजारु दिक्खो बजारु मैंह्गियां होन्दिया बजारु एह् बजारें एह् होनी कोई पंदरां दो हज़ार दी इद्धरूं मै लैती अठ्ठ सौ रपेऽ दी ते बड़ी शैल निकली ना कोई रंग गेआ धोने दे बाद बी कोई रंग नी गेआ ऐ दिक्खो तुस ते ठीक होंदा आनलाइन सस्ती बी होंदी ते कन्नै टिकाऊ बी होंदी शैल निकली अवा ते मै आखनियां कि बजारु ते अच्छा ऐ तुस इ'यां आनलाइन शापिंग करो अज्जकल इ'यां बी इ'यां फैशन चले दा शैल निकली तुस बी होइयै लेई आओ